کھیل سے جڑی میری ایک بہہ بہت پسندیدہ یاد ہے جو میں آپ سے بتاؤں کہ ایک بار ہمارے ضلعے میں ایک بہت بڑا والی بال کا میچ ہوا تھا اس سے میچ میں ہم نے بھی ایک ٹیم بنائی ہم ایک ٹیم لے کر اترے بہترین ٹیم تھی جس کا کپتان میں تھا تو اس میچ میں ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلا بہت اچھی کارکردگی دکھائی اس کے بعد ہم سیمی سیمی فائنل ہم نے فائنل جیتا سیمی فائنل پھر فائنل جیتا ہم نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہارتے کو ہرایا جیسے ہریانہ پنجاب یوپی جیسی ٹیموں کو ہرایا اور سب سے بڑی بات اور سب سے خوشی والی بات یہ تھی کہ اس ٹیم میں اس ٹورنامنٹ میں مجھے مین آف دا ٹورنامنٹ کا انعام بھی ملا تھا